पैह्लें ते में कदें जिंदगी च सोचेआ निं हा की में कुछ जि'यां मतलव कि एह् कम्म करङ कि कदें निं मेरी ऐसी कोई मतलब कदें सोचेआ ई नेईं कि कम्म करङ जां नेईं ऐसा कुछ ऐसा नेईं हा लेकिन जि'यां हून जिंदगी मतलव च अग्गें बदधी गेई इंसान दियां मतलब सौ मजबुरियां होंदियां कि कम्म करना जां मतलब नेईं ते मतलब कि फ्ही में इद्धरा घरा बाह्र निकली कम्म करने आस्तै में इद्धर आई क्लार्किंग आस्तै में सोचेआ स्पाऽ च गेई

जेह्के मेरे बच्चे हे में मतलब उं'दे आस्तै मतलव कम्म करना जरुरी समझेआ कि मेरे बच्चें पढ़ना लिखना पढ़ाना हर इक्क चीज़ दी मेरी मजबूरी बनी कि में कम्म करना मजबूरी बनी गेआ मेरा ते ऐसा ते कुछ ऐ नेईं हा ते हून कि मेरा कम्म करना मेरी इक्क मतलब कि मेरी एम बी ऐ ते मजबूरी बी ऐ ते शौक बी समझी लेओ कि शौक बी ऐ क्योंकि मेरे बच्चे न में उ'नेंगी पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना एह् कि मेरे आस्तै मजबूरी गै इक्क कोई आक्खो में इन्ना शौक बी निं ऐ कम्म दा पर इ'यां कि

क्योंकि मेरियां मतलव दो कुड़ियां न में उं'दे आस्तै कम्म करना जरुरी समझनी होन्नी उ'नेंगी पढ़ाना लिखाना किश बनाना मेरा एम ऐ होर उं'दे आस्तै कम्म करना मेरी मजबूरी बनी चुक्की दी